हेलो हाँ भैया आप डिलीवरी बॉय बोल रहे हो अच्छा ठीक है तो मैं ये पूछ रही थी कि आपके रेस्टोरेंट में कौन कौन सी डिश हैं मेरे को दम आलू टिक्कर और छोले भटूरे चाहिए जी जी जी

है क्या आपके यहाँ पे दम आलू टिक्कर और छोले भटूरे अच्छा अच्छा है तो एक कम कीजिए मेरे को दम आलू टिक्कर और छोले भटूरे भेज दीजिए और उसमें न मसाले ना कम होने चाहिए जी अच्छा रेस्टोरेंट का नाम गर्वित रेस्टोरेंट है ना हाँ तो जो मसाले है वो कम होने चाहिए और दम आलू टिक्कर जो है वो टिक्कर चार होने चाहिए और छोले भटूरे में भटूरे पाँच होने चाहिए जी जी जी अच्छा ठीक है पहुँचा देना ओके हाँ ठीक है